हैलो जय झूलेलाल हे जिया प्रोग्राम करणु वारे जो नंबर आहे जी मां इहो थी चवां की मूंखे पंहिंजी छोकिरीअ जी शादीअ जो प्रोग्राम कराइणो हुओ त हा त भाई तव्हांजो छा कीअं अथव प्रोग्राम त इहो

हा त हर फंक्शन जी सुविधा हा हा

लाडन लाडन जो ॾिख जो सॼी सुविधायूं सॼा सामान वामान प्रोग्राम टाईम सां सभु थी वेंदा न हा बसि उहो ई मां इहो पई चवां पई सॼो सामान मिले न भाई सुविधा कोई दिक़त न थींदी न भई तेल बुकीअ जो सामान ॾिख जो सामान जी ठीकु आहे त बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे बसि उहो ई असांखे खपे और ॿियों मां इहो पई चवां पोइ इन जो तव्हां घणो कंदव भई अच्छा हा पर जीअं इहा प्रोग्राम आहे जीअं फंक्शन आ त कुझु भई इन जो फ़ाइदो त कुझु मिलंदो न असांखे अहिड़ो वॾो प्रोग्राम था करायूं हा उहो असांजो त हा अच्छा बसि असांखे ईअं ई संतुष्टि खपे भई तव्हांखे भरोसो हुओ उहो ई मां इन करे ताड़े लॻाई आहे त ठीकु आहे पोइ इहो सभु सफ़ो हा हा ठीकु आहे हा हा पोइ जीअं तव्हां चओ कीअं कैश वठंदव तीअं त ॿुधायो त पोइ असां तीअं करे ॾेई वञूं जी जी ठीक्कु आहे ठीकु आहे मां अची तव्हांखे ॾेई कर सामने खां ॻाल्हाए थी वञांव सॼो ॿुधाए थी वञा प्रोग्रामन जो जीअं जीअं ठीकु आहे जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल